सत्राहं हज़ार छह सौ अठ पंतालीह हज़ार सठि हिकु लखु वीह हज़ार साढा अठ सौ अठ हज़ार पंज सौ हिकु